ہیلو میری بات سبزی والے بھیا سے ہو رہی ہے ہم کو نا سبزی لینا تھا تو آپ آج شام میں سبزی ہم کو لا کے پہنچا سکتے ہیں گھر پہ کیوںکہ ہم ابھی مارکیٹ نہیں جا سکتے ہیں اور میرے یہاں تھورا گیسٹ بھی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ شام میں نہ چار بجے پہنچا دیجیے گا ہم کو ٹماٹر لینا ایک کے جی لینا ہے ٹماٹر پھر گوبھی لینا ہے ایک کے جی آلو ایک کے جی اور ٹماٹر گوبھی اور گاجر لینا ہے اچھا سر آپ ریٹ بتا دیجیے ہم کو

ہوں ہوں آپ دیکھیے کا بہت زیادہ بول رہے ہیں ٹماٹر ہم اسی روپے کلو نہیں لیں گے کیوںکہ ٹماٹر ابھی مارکیٹ میں جو بھاؤ ہے ہمارے یہاں پہ جو بیچنے کے لیے آتا ہے وہ بس ساٹھ روپے ہی دیتا ہے نہیں ہم کو بس ساٹھ روپے چاہیے آپ ساٹھ روپے دیجیے یا تو پھر ایک کے جی پہنچا دیجیے گا ٹھیک ہے نا اور پھر گاجر کا آپ کتنے بولے چالیس روپے چالیس روپے ہم گاجر نہیں لیں گے گاجر کا ہم تیس روپے کے حساب سے آپ کو پیسہ دیں گاجر کا بھی تیس روپیہ ہو گیا اور پھر ٹماٹر کا کتنا ہو گیا ساٹھ روپیہ ساٹھ تیس نبے ہوگیا اور پھر یہ دونوں سبزی کا نبے روپیہ ہو گیا اور پھر آپ بتائیے اس کا گوبھی کا بتائیے کتنا بولے گوبھی کا آپ زیادہ بول رہے ہیں ہم ساٹھ روپے بالکل بھی نہ دیں ہم آپ کو چالیس روپیہ دیں گے ادھر چالیس روپیہ ادھر نبے تو ایک سو دس ہو گیا اور ایک سو بیس روپیہ ہو گیا ابھی تین سبزی کا ایک سو بیس روپیہ ہوگیا اور میرا بچا

ایک سو تیس روپیہ ہو گیا رہی اور میرا بچ رہا ہے آپ یہ نہیں کہ بہت زیادہ بل بنا کے دے دیجیے ہم اس حساب سے پیسہ دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہم آپ کو ہم آپ کے صاحب کو بتا دیں گے ہم کیسے کیسے روپے بھاؤ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیج دیجیے کو